وعلیکم السّلام جی میں ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ کو کس طرح کی کار کی ضرورت ہے آپ نے بالکل صحیح سُنا ہے ہم بہت زیادہ افورٹیبل پرائز میں اپنی کار دیتے ہیں کرائے پر اور ہمارے یہاں کے ڈرائیور بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں پلس ہمارے یہاں کا کرایہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ ٹو سیٹر تھری سیٹر فور سیٹر فائف سیٹر ہر طریقے کی کار آپ کو کرائے پر مل جاتی ہے دیکھیے اگر ایک بندے کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم ایک ہزار روپے لیتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ سات لوگ ہیں تو اُس کے حساب سے سات ہزار ہوگئے نہیں دیکھیے ہم اتنا ہی ہم اتنا ہی لے کر چلتے ہیں اچھا اگر آپ اتنا بول ہی رہی ہیں تو ہم ایک سواری کے کرایہ آپ کا معاف کر دیتے ہیں آپ ہمیں چھ ہزار روپے دے سکتی ہیں جی ٹھیک ہے بالکل آپ کی جو گاڑی ہے سیون سیٹر وہ آپ کے گھر کے پاس صُبح دس بجے تک آ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ حافظ